हैलो एह् अस ना बैट बेचने ताहीं आए दे ते साढ़े बैट आए दे शैल लकड़ी दे ते थुआढ़े घर बच्चे हैन जां बड्डे हैन ओह् खेह्ल्ली सकदे साढ़े कोल खरोट दी लकड़ी लग्गी दी देआर दी लकड़ी लग्गी दी शैल बधिया बैट न एह् सारे बाहर जंदे बिकने ताहीं बैट ना बाहर बिकदे साढ़े ते आक्खनै गी एह् चीज़ां बाहर चली जंदियां ते साढ़े जम्मू कशमीर दे लोग बी ओह्दा फायदा ठुआन तुस लैओ बैट बड़ा अच्छा बैट ऐ साढ़ा ते ताहियें आक्खै ना बच्चें गी लेई देओ बैट बच्चें गी खेह्लन देओ बाहर निकलदे बच्चे उ'नेंगी पता चलग थोह्ड़े बाहर दे मौसम दा थोह्ड़ा शरीर हरकत करग ते फोन कन्नै ते बच्चे बेकार होआ दे एह् दिक्खो साढ़े कोल ढाई सौ रपेआ कोला शुरू ऐ ते दो ज्हार रपेआ तगर ऐ तुस दिक्खो पैह्लें जेह्ड़ा थुहानूं पसंद औंदा ओह् लैओ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ